مالیگاؤں میں ایک نوواری ساڑی بنائی جاتی ہے جو کہ مراٹھی عورتیں پہنتی ہیں کاشٹا ساڑی اسے بولتے ہیں اور جو یہاں کے بہت مشہور مشہور اور ایک الگ جو نسلوں سے چل چلی آ رہی ساڑ ساڑی کی ایک قسم ہے یہ نو وار کی ہوتی ہے اور یہ مراٹھی لوگ پہنتے ہیں اس کے علاوہ پیٹھنی ساڑی اور تانبے اور پیتل کے برتن بنانا اور اف کے اوپر کو کولاپوری چمڑے کی چپل ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں کی مہاراشٹر کی اور اسپیشلی ناسک میں بننے والی کچھ چیزیں ہیں اور دست کاریاں ہیں